हमारे क्षेत्र में अन्य प्रसिद्ध स्कूल हैं जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी विशेषता यह है कि यहाँ वैसी ही शिक्षा वैसी शिक्षा दिलाई जाती है जैसे की शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं और हमारे स्कूलों में अन्य व्यवस्था भी होती है जैसे खेल का मैदान बच्चों को बाहर बैठने का स्थान आदि सभी व्यवस्थाएँ होती हैं हमारे क्षेत्र के स्कूलों में जिससे कि हम स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमें उनसे संतुष्टि मिलती है शहरों की स्कूलों की अपेक्षा में हम क्षेत्र के स्कूलों से अत्यधिक संतुष्ट हैं क्योंकि शहरो गाँव में जो शिक्षा ग्रहण कराई जाती है वह हमें अच्छे से समझ में आती है और

हमारे क्षेत्र के स्कूलों में वैसे ही शिक्षा बच्चों को दी जाती है जिस शिक्षा को वह प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उस भाषा में ही समझाया जाता है शिक्षा के इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देने की उनके प्रावधान है उनके पास ज्ञान होता है और वह अपने स्कूल के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयोग करते हैं इसलिए शहरों की अपेक्षा में हम क्षेत्रों के स्कूलों को ज्यादा पसंद करते हैं हम क्षेत्र के स्कूल से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं